जी हाँ मैं आपको बताना चाहूँगी जो हमारे स्थानीय बैंक हैं वो लोन और म्यूचुअल फंड के के कार्य से संबंधित सभी कार्य बिल्कुल करते हैं और वो काड के संबंद में बिल्कुल सहायता प्रदान भी करते हैं हमें जो हमारे स्थानीय बैंक हैं जो जो हमारे जिले में स्थित हैं जैसे कि एस बी आई बैंक है एक्सिस बैंक है एच डी एफ सी बैंक है कोटक बैंक है ये सभी बैंक हमें बहुत ही ज़्यादा सभी प्रकार की जो सुविधा है वो बिल्कुल देते है लोन से रिलेटेड कोई सुविधा है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है तो बिल्कुल हमें प्रदान किया जाता है और जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले ही अभी बैंक के थ्रू लोन लिया है तो मुझे बहुत ही कम समय में और बिल्कुल सफलतापूर्वक मुझे प्राप्त हो गया है लोन तो जो हमारे स्थानीय बैंक हैं वो हमें लोन और म्यूचुअल फंड से फंड से से रिलेटेड हर प्रकार की सहायता सहायता हमें प्रदान करते हैं